جی سر کون بات کر رہے جی جی جی جی جی بولیے بچوں کے بیسکس ابھی چل رہے ہیں صاحب ابھی ہو جائے گا ایک پندرہ سے بیس دِن کے اندر پورا کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی کیوں بولے تو میرے پاس کاریگر کا تھوڑا ایشو چل رہا تھا اسی واسطے میں لیٹ ہو گیا میرے کو نہیں نہیں اب کہ آپ کو اے اے وَن کوالٹی مِلتا ہے کیوں بولے تو پچھلے وقت کاریگر کا سہی سیاہ تو دونوں چینج کرا کاریگر وغیرہ بھی سب چینج ہے مٹیریل بھی اچھا یوز کرا میں ابھی آپ کو اچھے سے اچھا مِل جائے گا پھر ابھی نائنتھ کا اور ٹینتھ کا ہوگیا ہے ابھی سکس سیونتھ ایٹتھ باقی ہے ابھی جی اگر آپ کا تھوڑا ایڈوانس بھی اگر آ جاتا نا میرا اور بھی فنش ہوتا تھا کام میرا آپ کا جلدی جلدی جلد سے جلد میں آپ کو آپ کا سامان ادا کر دیتا تھا جی آپ دے دیتا کوئی ایمرجینسی ہو آپ کو ابھی نائنتھ اور ٹینتھ کا جو ہو گیا نا آپ کو آ آ کے لے جا سکتے ہیں جیسا پھر آپ ایڈوانس دینا میں جلد سے جلد آپ کا سکستھ سیونتھ ایٹتھ کا جو بھی ہے میں کلیئر کر دوں گا جلد سے جلد نہیں نہیں آپ بے فکر رہیے آپ پچھلے جو سب شکایتیں ہے نا تو اِس بار کوئی شکایت کا موقع نہیں ملیں گا مٹیریل بھی میں نے اچھا یوز کیا اور اب کی کاریگر بھی میں بہت بڑھا دیا ہے کیوں بولے تو دوسرے بھی اسکول کے میرے کو آرڈرز ملتے ہیں نا میں کاریگر بھی اور بڑھا دیا ہے جی ہاں وہی آپ آپ لینے آ رہے ہیں نہ جب ایڈوانس بھی پے کر دیجیے تو میں کیا ہے پھر جلد سے جلد میں ریٹ فکس جو سکس سیون ایٹتھ کا ہے نہ وہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں گا جلد سے جلد جی

جی میں آپ جی میں جو ریڈی ہے آپ کو میں ادا کر دیتا ہوں جی شُکریہ شُکریہ